भारतीय सभ्यता संस्कृतिमे एकटा ई खासियत छै कि जे अतऽ केँ मतलब नागरिक जेना कोनो भी कार्य करै छथिन किछु भी जे हम सभ करै छियै तऽ ओकरा सिर्फ फायदा या घाटाकेंँ हिसाबसँ नहि करै छियै पाप पुण्यकेँ देखैत करै छियै भारतकेँ प्राणी हरेक जीवमे मतलब हरेक जीवमे पौधामे वृक्षमे सभमे भगवानकेँ स्वरूप बुझै छथिन चुँकि ई सभ जीव छै आओर साथ ही एतय केँ सभसँ पहिल सिद्धान्त छै जे अतिथि देवो भवः अगर हमरा ओतय कियो उपस्थित होइ छथि तऽ हुनको भगवानकेँ रूपमे पूजल जाइत छनि ई भारतकेँ सभ्यता संस्कृति छै जेना नदी तालाबमे घुसऽसॅं पहिने हमसभ ओहि जलकेँ प्रणाम करै छियनि तहन ओ तालाबमे घुसै छियै तऽ जलो देवता छथिन भारतमे आओर देशमे नहि एतय मुर्ति पूजाकेँ प्रधनता छै एतय हमसभ पूजा जे करै छियनि तऽ भगवानकेँ रूप दऽ कऽ करै छियनि मुर्ति रुपमे हुनका बिष्णु नारायण भगवतीकेँ रूपमे पूजा करै छियनि जेकि कोनो देशमे नहि छै हमसभ दिनकरकेँ सेहो ऊर्जा सञ्चालक छथिन लेकिन हुनका भगवानकेँ रुपमे पुजल जाइत छनि आओर मतलब मतलब एकटा बहुत नीक चीज सकारात्मकता भेटै छै लोकके